आङो ओ बाथौ धोरोम सिबिग्रा हिन्दु मानसि आङो बाथौ धोरोमखौ आं जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ दिननिफ्रायनो जों सिबिबोबाय खुलुमबोबाय आफा बोराइ बाथौखौनो जों गावनि बिफा महरै जों सिबिबोदों जों बेखौनो जों आरो जिबनावबो थैजासे सिबिलांबाय थागोन थैस' थांस' जों गारनो हानाय नङा आफा बोराइ बाथौनि नेम खान्थिखौ जों मोजाङै जिउ थाजासिम खुलिमलांबाय थागोन सिबिलांबाय थागोन मानोना आफा बोराइ बाथौआनो जोंनि गुबै धोरोम जोंनि बर'नि मोनसे गुबै धोरोम बेखौ जों माब्लाबाबो गारनो हानाय नोङा जों आरो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनानै गोसोखांथाव अनेख माबा थायो जाहा गोसो खांथि थायो बिनिखायनो जों आफा बोराइ बाथौनिखौनो जों गारनो हाया बिदिनो मागो फोरबो जेन'बा बैसागो फोरबो बेफोरावबो जों आफा बोराइ बाथौनो नेम निथिखौ फालिनानै सोलिलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोङो बेजोंनो दुखु सुखु गासिखौबो गैयाजासे सिबिनानै आखाइयाव लाबाय नालाय थैजासिम बेखौनो सिबिलांबाय थानो हासिगोन जों आफा बोराइ बाथौनि अननायावनो जों दिनै थांनानै दङ जेबो दुखु सुखु गैया जासे जों बिसोरखौनो सिबिबाय थागोन आफा बोराइ बाथौआनो जोंनि थैजासिम जिउ खुंनायनि मोनसे धोरोम हिसाबै जों बिसोरखौनो सिबिलांबाय थागोन आफा बोराइ बाथौआनो जोंनि गुदि धोरोमनालाय जों फिसा फिसौ खांनायावबो बोराइ बाथौनि अननायावनो दिनै फिसा फिसौखौबो जोनोम होयो जि मावनानै जायो जि माबा मोनसे थांखि लायो आफा बोराइ बाथौनि नामैनो आफा बोराइ बाथौखौनो जों सिबिनानै थांखि लानानै बेखौनो थैजासिम जुगे जुगे फुजि लांबाय थागोन